शिक्षा तो ज़रूरी है पहले लोग अपना गाँव घर में पढ़ाई करें उसके बाद जा कर के बाहर पढ़ें पढ़ाई तो ज़रूरी है उसके बाद कोई काम करना चाहिए लेकिन पहले पहली दूसरी सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो कर लेना चाहिए उसके बाद बाहर जा कर जिसके जो है वह करे सरकारी में कॉलेज में जाए या प्राइवेट कॉलेज में जाए जा कर पढ़ाई सब से पहले कर लेना चाहिए उसके बाद जो घर का काम है या कोई बिजनेस है या नौकरी है कोई भी काम है सो बाद में करना चाहिए किसी के पप्पा दुकान करते हैं या कोई अपना लड़की हो तो अपना मम्मी का हेल्प करती है या लड़का है तो अपना पप्पा का हेल्प का करते हैं लेकिन नहीं सब से पहले करना है पढ़ाई शिक्षा ज़रूरी है सब से पहले शिक्षा करना चाहिए उसके बाद तो ज़िंदगी भर काम तो करना ही है लेकिन पहले पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद जो करना है सो करिएगा लोग सादे में पहले कोई आदमी चाहते हैं जो पहले हम अथी करे क्या करें पहले काम करूँ उसके बाद काम पर ध्यान देते हैं पढ़ाई पर नहीं लेकिन नहीं शिक्षा सब से पहले ज़रूरी है घर पर पढ़ो इस्कूल में पढ़िए उसके बाद ट्यूशन पढ़िए जहाँ पढ़ना चाहिए आपको कॉलेज इस्कूल सब में पढ़ाई कर के अच्छे नंबर से निकलो पढ़ो अच्छा करना चाहिए